बोलां साढ़े लोह्ड़ी मनांदे फिर ओह् करदे बब्बर बनांदे फिर ओह् देआ लोह्ड़ी बालनी फिर बच्चे मंगदे ते फिर ओह् करना मुंगफली आह्ननी चिड़वे आह्नने रयोड़ियां आह्ननियां ते फिर ओह् अग्ग बालनी ते फिर ओह्दा तेहार करना हैं फिर अग्गें केह्दा बसोए दा हैं बसोए दा बसोए गी ओह् करना बसोआ मनाना ते फिर ओह् पकवान बनानी फिर ओह् चौक टंगने टंगने ते फिर एह्दा बसोए दा तेहार मनाना बनाना ते फिर करेआचौथी गी साढ़े लाड़ियें बङा चढ़ानियां कुड़ियें बङा चढ़ानियां फेमियां आह्ननियां कलतम्में आह्नने फिर ओह् आह्नने मेकअप दा समान आह्नना फिर सस्सू गी बेआ देना देना फिर पैसे पाने फिर ओह् करना ते फिर ओह् अर्ग देना फिर अरग देइयै ते फिर पैरें हत्थ लाना ते फिर उ'नेंगी ओह् देना बेआ खरै ओह् कैसे दा केह्दा आई गेआ हून देआली हां देआली मनानी परकंड आह्नना फिर ओह् बनां आह्नना फिर ओह् आह्नना सरींह् आह्नना फिर ओह् टंगना फिर ओह् रातीं फिर देआली मोमबत्तियां आह्ननियां ते फिरी ओह् बालनियां फिर ओह् देआली मनानी दीये बाल्लने ते फिर पकवान बनानी ते फिर ओह् खानी खानी हून अग्गै केह्दा अच्छा फिर ओह्दा लोह्ड़ी दा आं लोह्ड़ी मनानी ते फिर मुंगफली आह्ननी चिड़वे आह्नने फिर ओह् आह्नने ओह् इ'यै मक्क आह्ननी फिर ओह् करना पकोआन बनानी फिर अग्ग बाल्लनी फिर देआली ओह् लोह्ड़ी मनानी ते ओह् करना फिर होर कैह्दा हैं हैं हरण बनना सच्च कुड़ियें लोह्ड़ी मंगनी बच्चें लोह्ड़ी मंगनी फिर बधाई देनी देनी ऐं फिर बच्छ दुआ पूजन जाना रोट बनाने फिर उत्थै फल फ्रूट लेना पैसे रक्खने ते फिर उत्थै बन्न बनाना ते फिर उत्थै बच्चें गी बन्न चाढ़ना चाढ़ना फिर ओह् घर आह्नियै फलोहार बनाना फिर खाना ते फिर पीना फिर द्रुब्बड़ी पूजन जाना द्रुब्बड़ी दा बी साढ़े फलोहार बनाना ते खाना ते फिर उत्थै द्रुब्बड़ी दा बन्न बनाना रोट बनाने ते ओह् फिर उत्थै फल फ्रूट बी लेना फिर उत्थै उ'नेंगी ओह् पूज्जि ओह् ते फिर उत्थै बन्न बी बच्चे चाढ़ने फिर सूट बी लेना फ्रूट बी लेना हां ते फिर घरा गी आई जाना आई जाना होर हां फिर नमीं लाड़ी जेल्लै साढ़े ब्होइयै आवै ते पैह्लें नदेड़ करना ते पानी बारना फिर उस्सी गुलरै दियां मुट्ठा भरानियां ते फिर उस्सी रकादे बडेरना बडेरियै फिर उसी नुआलियै ते फिर अपने देबतें गी जाना फिर उत्थै ओह् करना रकादे फराने चने लेने मिट्ठियां बब्बरियां लेनियां जोट देने ते फिर उत्थै जेह्ड़ी बनाई लाओ भाएं मिट्ठे बब्बर बनाई लाओ ते फिर सारे सतीली करनी फिर ओह् करना फिर लाड़ी गी ओह् करना हैं हैं अच्छा कुड़ी दा अच्छा फिर ओह् फिर कुड़ी दा ब्याह् करना पैह्लें सगन लैने चुल्हे पत्थने फिर ओह् कार्ड बंडने फिर कुड़ी दे कपड़े लैने सबकिश लैना ते फिर कुड़ी दे बचैरी दे गंढ़ियां पानियां सांत पकानी ते करनी ते फिर ओह् करना फिर कुड़ी गी कलीरे पाने फिर सूट ब्याह्नूं आह्नना फिर बचैरी गी उसी बुटना लाना ते फिर उस्सी विदा करना कुड़ी गी सबेरे लामां फेरे करने ते फिर उस्सी कुड़ी गी विदा करी ओड़ना बडलै होर एह् साढ़ा रीति रवाज ऐ रीति रवाज ऐ साढ़े एह् फिर तेहार देने फिर लोह्ड़ी दा देओ करेआचौथी दा देओ ओह्दा देओ सगोलड़े दा देओ जेह्ड़ा मरजी ऐ दा तेहार देओ फिर कुड़ियें गी पकोआन भेजने फ्रूट लैना फिर ओह् लैना मुंगफली लैनी चिड़वे रयोड़ियां लैनियां फेमियां लैनियां कलतम्में लाड़ी गी बी तेहार भेजना सूट लैने लाड़ी दे दो फिर लाड़ियै गी तेहार भेजना शैल भाजी लैनी फिर फ्रूट लैना फिर सबकिश पाना फैमियां पानियां ते कलतम्में पाने फिर लाड़ी गी भेजना ते ते टिक्का बी पाना लाड़ी गी गैह्ने बी पाने लाड़ी गी ते फिर साढ़े रीति रवाज एह् ऐ सूट बी लैने अपना असें रीति रवाज एह् कुड़ियें दा बी इ'यै करना मुड़ें दा बी इ'यै करना करना केह् करना